हैलो महाराज महाराज सूरजै केह् हाल ऐ ठीक केह् पुच्छना हा ओह् फुजे थुआढ़े अग्गें केह् रेट न तुस आओ ते सेही हट्टियै थुआढ़े अग्गे रेट कोई भैंए कोई गल्ल नेईं इस बेल्लै तुसेंगी पता ते ऐ सारा प्रोडक्टे बारें च रेट ते अस बेशक्क जि'यां बी होंदा साढ़ा लेकिन साढे़ शा प्रोडेक्ट तुसेंगी ए वन थ्होंदा नेईं ते होरने प्रोडक्टे दिक्खी सकने तुस साढ़ी हट्टिया बी अखरोट लेई सकने तुस ते होर बी दिक्खी सकने तुस कुतै होर बी बाकी तुसेंगी हर इक चीज बेस्ट थोह्ग इत्थै क्वालटी दी ओह् कोई गल्ल नि ऐ इस बेल्लै भई हून तुसेंगी सनां तां मै तुसेंगी इस बेल्लै रेट बदामां दा रेट तुसेंगी सनां तां इस बेल्लै कोई दो सौ ढाई सौ दो सौ थ्होई जाह्ग नेईं ते होने ढाई सौ पाऽ स्हाबेे दो सौ थ्होई जाह्ग तुसेंगी मेरे स्हाबें गल्ल पक्की ऐ साढी साढ़ी गल्ल दूई नि ऐ हां दो सौ लाई ओड़गा मैं तुसेंगी दो सौ लाई ओड़गा तां कोई गल्ल नि फ्ही फ्ही दिक्खी लैगे रेट कोई गल्ल नी ऐ अपनी गल्ल ऐ कोई ओह् नि हां ते होर बी तुसेंगी सनाई ओड़ां रेट तां होर बी बाकी दिक्खी सकने में तुसेंगी बदामा सनाई ओडे़या होर काजू सौंगी बगैरा जिन्ना बी लैना होग तुसें एह्दे बिच्च तुसेंगी होरने हट्टियै मकाबले तुसेंगी पंज दस परसेन्ट घट्ट गै देगा ज्यादे नेईं एह् तुसें साढ़े दमें थ्होई जाने तुसें गी जेह्के लैने होगे तुस लेई जाएओ नेईं नेईं ओह् गल्ल साढ़ी दकाना उप्पर तुसेंगी पता ते ऐ साढ़ी दकान किस स्हाबें दी असें इत्थुआं तुसेंगी इक नम्बर प्राडक्ट थ्होग होरनें दे मकाबले हां बिल्कुल परोह्त परोह्त जी थुआढ़े ने दुई गल्ल थोड़ी ऐ कोई ब्याह् कदूं तक्कर ऐ असेंगी कार्ड नि दित्ता चलो ठीक ऐ ठीक ऐ तां बड़ा अच्छा समां ब्याह् होए ते असेंगी बी इन्वाइट करेओ अस बी औगे हां बिल्कुल कन्नै चली आह्गे इत्थुआं लेई जाह्गे नी समान बगैरा होर जो बी ऐ जो बी चीज लेनी होग इक शा निक्का लेइयै बड्ढी तक इत्था लेई जाओ हट्टी दा ऐसी गल्ल नि ऐ पैसे बाद इच करी लैगे नेईं ते बदाम किन्ने बदाम किन्ने करां पैक फ्ही किन्ने पैकेट कराई ओड़ना मुड़े शा पैक मैं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी हां ठीक ऐ ठीक ऐ बाकी कोई गल्ल नी जो बी चीज लेनी होग तुसें लेई जाएओ अरामे कन्नै अपनी हट्टी ऐ ओके ओके ठीक ऐ ठीक ठीक परोह्त जी